हिकु लख पंज हज़ार चारि नवे हज़ार टे सौ पंद्रहां पंतालीह हज़ार चारि सौ वीह ॾह हज़ार हिकु सौ अठ सौ टेटीह